जेब्लानो आङो न'वाव माबाफोर रेसिपिनि थाखाय संनांगौ जायो अब्लानो आङो रोङाब्ला बेफोरखौ मारै सङो बेफोरखौ मिन्थियाब्ला आङो गावनि देरसिनफोरनाव फन खालामनानै सोंहरो आह थारैनो आङो बिमानाव फन खालामनानै सोंहरो बे ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेयाव बबे समाव माखौ होनांगौ अबे टाइमाव आह संख्रि होनांगौ अबे टाइमाव बेसे बुर्जा संख्रि हालदै बेसेबां होनांगौ रुनानै जाजायो ना जाजाया थावजों संजायो ना संजाया अबेबायाव बेसे बुर्जा हालदै नांगौ बेफोरखौ गासिखौबो आङो गावनि बिमानिफ्राय आरो एखनबा गावनि देरसिन जिखुनु जाया बिमानि अनगायैबो गुबुन गुबुन देरसिन सुबुंफोर थायोब्लानो सोरबा रोंगथि गोनां सुबुंनावनो फन खालामनानै सोङो बा न'वाव थायोब्ला न'नि सुबुंफोरनावनो आङो रायलाय होनलाय आह सोंनानै संनाय जायो